जय झूलेलाल मूंखे लॻे थो की योगु सभिनी खे करणु घुरिजे हर उमिरि जे माण्हुनि खे जो की योगु त पंहिंजी बॉडी लाइ पंहिंजे मन मानसिक शांती लाइ ॾाढो सुठो आहे ऐं इहो करण सां माण्हुनि खे जाम फ़ाइदो पहुची सघंदो आहे कंहिं क़िसम जो कोई डिप्रेशन जी तकलीफ़ आहे कुझु आहे त उहो योगु करे मन जी शांती हासिलु करे सघंदो आहे ऐं हिन में उमिर जो कोई बि मतलबु नाहे कोई बि ॿार ॿचो ॿुढो कोई बि योगु करे सघंदो आहे छो की अॼुकल्ह जहिड़ो माहोल हली रहियो आहे हुनमें योग जी ज़रूरत सभिनी खे आहे ऐं सभु योगु कंदा त सभिनी खे फ़ाइदो थींदो ऐं मानसिक सुख ऐं शांती हासिलु थींदी जय झूलेलाल